अच्छा हून ना ठौगरें दा बर्त बी आने आह्ला ऐ ते बस जेल्लै ठौगरें दा बर्त आया ते उसलै अस केइयें बर्त ते बस सारे गै तकरीबन सारे घर बर्त गै रक्खदे न ते ओह् बर्त रक्खी लैना ओह्दे बाद केह् होंदा के डोगरे अस बड़ा शैल बनान्ने बर्त जेह्ड़े कचालुएं दे पैह्लें हून ते प्लेटें च पैह्लें कचालुएं दे पत्ते होंदे हे निं कचालुएं दे पत्तें दे उप्पर रुट्टी खानी ते भांडे जेह्ड़े जिंदे च रुट्टी बनांदे हे भांडे रोज लाए दे होंदे उ'नें भांडें च रुट्टी बनाइयै नेह् खंदे के शुद्ध भांडा जेह्ड़ा अंदर दा भांडा लाना शुद्ध भांडा लाना अंदरा दा ते रुट्टी जेह्ड़ी पाइयै देनी ओह् बी ते जेह्ड़े कचालुएं दे पत्ते होने उ'नें पत्तें पर रुट्टी खानी उ'नें प्लेटें जेह्ड़े प्लेटें च पैह्लें खाद्धी दी होऐ उसलै एह् अस साढ़े डोगरें बिच्च अजें बी साढ़े जेह्ड़ा उद्धर पैंथल असें एह् बी मतलब करदे न लोक लेकिन हून लोक छोड़ी बैठे दे न पर हून तक्क करदे न ते एह् ऐ केह् ते साढ़े अपने डोगरें दा एह् बड़ा अच्छा मतलब हून एह् ध्यार जेल्लै होआ ठौगरें दा बर्त होई गेआ ठौगरें दे बर्त दे बाद जेल्लै हून रक्खड़ी आनी ऐ रक्खड़ी होंदी ही फिर रक्खड़ियें लोकें केह् करना रक्खड़ियां रक्खी ओड़नी ऐ ते ओह्दे बाद गगैली चढ़दियां हियां गगैल चढ़नी ढोल औना ते ढोल आह्ले ते बस असें निक्के निक्के बच्चें ढोलियें दे कन्नो कन्नै ते नच्चो नच्ची ते कन्नै नच्चो नच्ची ओह् रक्खड़ियां जेह्ड़ियां फुम्मने आह्लियां अज्जकल ते कोई पांदा गै नेईं उ'नेंगी ओह् ऐड्डे फुल्लें आह्लियां रक्खड़ियां रक्खी दियां होनियां ते ओह् रक्खड़ियां उ'नें अपने बाहें पाइयै पुइयै ते सारें जनें नच्चना ते असें बी जेह्ड़ियां रक्खी रुक्खी दियां होंदियां कुसै लब्भनियां कुदै पेदियां ते असें बी परौनियां बाहें ते चलो जी ते असें बी ओह्दे गगैली दे कन्नै कन्नै ते ओह् गगैलां चढ़दियां साढ़े डोगरें दे कल्चर च एह् गगैल बी होंदी ही एह् होंदी ही एह्दे पर रक्खड़ियें पर रक्खड़ी दे दूए त्रिए दिन गगैल चढ़दी ही फिर साढ़ा एह् कल्चर इक्क आई गेआ मतलब एह् लोह्ड़ी ते लोह्ड़ी बड़ी अच्छी कुड़ियें पैह्लें गै केह् करना केह् म्हीना पैह्लें गै जि'यां म्हीना धर्मी लग्गा कुड़ियां मंगनें गी चली पौंदियां घर घर कुसै पैसा देना कुसै लकड़ियां देनी इक्क इक्क लकड़ी देनी कुड़ियें उ'नें किट्ठी करी करी करी करियै म्हीना भर ओह् लकड़ियां किट्ठियां करनियां ते जिस दिन आनी ओह् लोह्ड़ी ते उस दिन ओह् उ'नें केह् करना के सारियां जेह्ड़ियां किट्ठी कीती दियां लकड़ियां ते ओह् बालनियां उस दिन ओह् लोह्ड़ी बालनी ते लोह्ड़ी बालनी अग्गे पिच्छे अपने डोगरी डोगरी गीत गाने अपने कुदै भजन गाना कुसै किश गाना सारें कुसै नच्चना फिर हरण चढ़ने हरण बी औने हरणें दे अग्गें पिच्छें सखियां बननियां हून ते कुड़ियां बनदियां पैह्लें मर्द गै बनदे हे सखियां जेह्ड़ियां बननियां ओह् बी मर्द बनने कपड़े जनानियां आह्ले लाने ते ओह् मर्दें गै सखियां बनना ते हरण औना जेह्ड़ा घर घर हरण नच्चना सखियां नच्चनियां अग्गें पिच्छें हरणें दे अग्गें पिच्छें चलो जी उ'नें केह् लैना देना केह् उ'नेंगी ते एह् कुसै गुड़ फड़ाई ओड़ना कुसै होर कनक देई ओड़नी ग्रांएं च जो कुछ निकले दा होंदा हा मक्कां होंदियां हियां मक्कां दिंदे हे ते ओह् इ'नेंगी हरणें गी देई ओड़नियां ते जेह्ड़ियां कुड़ियां हियां उ'नेंगी बी घर घर जेह्ड़ा दिनें मतलब मंगनें गी चली जाना लोह्ड़ी हां ते तां गीगा जम्मेआं तां भन्न रयोड़ियां तां गुड़ै दियां रयोड़ियां एह् कुड़ियें गी जेह्ड़ा मतलब सारें घर मंगनें गी जाना हून अज्जकल दे लोक शर्म करदे कु'न जंदा मंगनें गी कु'न जा दा ऐ इक्क दूए गी इक्क दूए दे कोई जाइयै राजी नेईं पर उस टाईम पर असेंगी शर्म बी निं ही आंदी घर जि'नें घर अग्गें पिच्छें होने उं'दे घरें मतलब बड़े शैल नच्चना बी ते मंगना बी ते उ'नें बी बड़े खुश होना जिंदे घरें जाना केह् कुड़ियां कंजकां आइयां मंगनें गी ते उ'नें इन्ना इन्ना असेंगी समान देना असें नेईं ओह् चकोना ते नेईं किश कोई कनक देआ दा कोई ओह् देआ दा कोई पैसे देआ दा कुदै गुड़ उ'नें दिनें गुड़ होंदा हा बड़ा ते गुड़ दा गै मतलब जेल्लै गुड़ होंदा हा ओह् गुड़ देना उ'नें सारें मतलब गुड़ देना ते ओह् करना ते फ्ही असें केह् करना केह् दिक्खना केह् भाई इन्ना समान ऐ फ्ही असें केह् करना इन्ना समान ते ओह् फ्ही भाई कुसै गी बुलाना की तू लैना समान ते समान भाई तू लेई जा असें लैना दा कोई शौक निं खाल्ली गाने बज्जाने दा बड़ा शौक गाना मतलब घर घर जाइयै गाना ओह्के घर गे ताई दे गे चाची दे गे मासी दे उद्धर सारें दे घरें गे गाना ते ओह् शौक भाई गाने दा ते असें लैने दा नेईं शौक ते ओह् इ'यां कुसै कुसै गी गै देई ओड़ना की भाई तुस लैओ ते असें खाली असें नच्चना दस्स बारां घर जेह्के म्हल्ले बिच्च होने ते सारें गी जेह्ड़े म्हल्लै आह्लें होनें सारें गी शौक होना कुड़ियां औन साढ़े घर साढ़े कुड़ियां औन घर दरोआजे खोली खोली ते अज्जकल लोक दरोआजे बंद रक्खदे ते दरोआजे खोली खोली कुड़ियें गी बलाना की आओ बच्चा साढ़े बी आयो साढ़े बी आयो साढ़े बी फेरा पाई ओड़ेओ तुस साढ़े बी मंग्गेओ आनियै आओ ते बस असें बी गांदे गै जाना उं'दे सारियां अट्ठ दस्स कुड़ियां होनियां अस किट्ठियां होई दियां उं'दे जाइयै गाना शुरू करी ओड़ना उ'नें दिक्खदे जाना की गाऽ दियां न गाऽ दियां न गाइयै जेल्लै उ'नें आना ते ओह् फ्ही असेंगी जेह्ड़ा कुछ देना ते भई एह् लैओ ते कुसै पैसे देने ते कुसै कुसै किश